हम ऑनलाइन हैडफोन मङ्गेले रहले छियै जकरामे सबसँ अच्छा बात ई रहलै रहऽ कि ओ समय खरिदै वक्त बहुत ही अच्छा डिस्काउंटपर ओ प्रोडक्ट हमरा मिल गेल रहलै लेकिन ओ प्रोडक्टके गारंटी एक सालके रहलै लेकिन छये महिना बाद ओ प्रोडक्ट काम करैके बन्द करि देलकै जेकि हमरा तनिको अच्छा नहि लगलै